हलो मैम मैं सुनीता बोल रही हूँ मैम मैं कुछ दिनों से अजीब सा महसूस कर रही हूँ मुझे खुद को भी नहीं मालूम है किस टाइप से महसूस कर रही हूँ मैम अजीब अजीब सा जैसे कोई उल्टी भी नहीं हो रही है उल्टी होने जैसा लगता है कभी घबराहट सी होती है कभी बेचैनी टाइप से जैसे घर से बाहर भाग जाऊँ किसी से बात नहीं करूँ और कोई बोलता है तो मुझे अजीब सा लगता है कि ये क्यों बोल रहा है मुझसे इस टाइप की हरकते हैं मेरे साथ मैम ये करीबन एक दो महीने हो गए मुझे जी मैम नहीं मैम मैंने कभी किसी डॉक्टर से राय भी नहीं ली कभी किसी डॉक्टर के पास गई भी नहीं नहीं मैम नहीं मैम मैं किसी प्रकार की दवाई नहीं लेती हूँ बिना डॉक्टर के पूछे और मैं ये सोच रही थी कि भई मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है पहले तो मैं यही सोच सोच करके सोच रही थी तो अब जाकर के ज़्यादा फीलिंग होने लगी जब जाकर के मैं आपसे बात कर रही हूँ नहीं मैम मेरे घर में ऐसी समस्या किसी के साथ भी नहीं है नहीं मैम मैंने अभी तक कोई कुछ भी नहीं करवाया है नहीं मेरे को ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं है कि मेरे किस चीज़ की प्रॉब्लम है ये है मेरे ब्लड प्रेशर की शिकायत है या नहीं है मुझे नहीं पता पर हाँ मेरे को बेचैनी सी घबराहट सी होती है सिर में चक्कर से आते हैं तो हो सकता हो पक्का नहीं मालूम मुझे कुछ भी नहीं मैम मैंने कभी दवाइयाँ नहीं लीं हाँ मैम मैं करवा लूंगी आप तो मुझे बता दीजिए किस जगह पर करानी हैं मैं इतना जानती नहीं हूँ हाँ मेरे को एलर्जी है मैं गरम मसाला खाती हूँ तो मुझे खुजली होने लग जाती है चलो ठीक है मैम आगे से ध्यान रखूँगी और आपके पास में मैं इलाज के लिए आ जाऊँगी ठीक है मैम ठीक है मैं आपके क्लिनिक पर आ जाऊँगी धन्यवाद